हांव रावता त्या भोंवती काही आर्ट स्कूल कॉलेजी आनी इन्स्टिट्युशन स्थापीत आसात थंय थोडे फार वेगवेगळ्या कळ कला प्रकारान शिक्षण दिता काई ह्या सार्वजनीक संस्था आसा आनी कांय खाजगी उदाहारण दितात तशें कला अकादामी डांस स्कूल ड्रॉइंग स्कूल आनी म्युजियम क्लासीस आसा कांय संस्था खास फायन आर्ट्स खातीर आसा जशें की गोवा आर्ट कॉलेज तर कांय पफोमंग आर्ट्स खातीर ह्या ठावान लोकांनी पेंटींग म्युजीक नृत्य थेटर आर्ट आनी स्कल्पचर्स सुद्दां शिकून शिकोवपाक मेळटात आनी खूब लोकां खूब लोकां हातून सामील सुद्दां जातात